स्हाड़े ग्रांऽ स्कूलै च ते मतियां सारियां एह् चीजां नेईं हियां होंदिया पर शैह्रै च तां चलो एह् आम ऐ लोग जेह्ड़े इत्थें विद्यार्थी दा न ओह् अपनी कताबें पढ़ाइयै दे कन्नै कन्नै ते होर बी खैले च व्यस्त रौंह्दे पर ग्रांऽ च ऐसी सुविधा होंदिया गै नेईं ऐ न इत्थें मसां जागतें कुदै दो अक्खर पढ़ने गी लभदे ते इन्ना कुत्थें ते अगर अस शैह्रै च दिख दिखचै तां बच्चे सिर्फ कताबां गै नेईं ओह् खेलदे बी ऐ न होर बी बड़े सारे कंपिटिशन च बी केह रुज्झे रौंह्दे् पर ग्रांऽ च ऐसा नेईं ऐ अगर आ'ऊं अपनी गल्ल करां तां ग्रांऽ च मिगी मौका ते नेईं थोहएया क्योंकि उत्थै सुविधा गै नेईं हियां ऐ एह् अबल ते उत्थें मास्टर गै द'ऊं त्र'ऊं होंदे हे ते ओह बचारे उ'नें ते किश लगदा गै नेईंं आ हा स्टेट्स समां गै नेईं हा होंदा उं'दे कोल पर जिसलै आ'ऊं शैह्र च जेल्लै परतोया जेल्लै स्कूल मैं जैल्लै इत्थे एडमिशनां लैतियां ते एनरोल होआ आ'ऊं ते इत्थें मिगी जेह्किया ग्रांऽ च चीजां मेरे कशा रेही दियां ओह् इत्थै मैं कुदै न कुदै बढ़िया तक नेईं पर थोह्ड़ी मती अद्धा तक में ओह् इत्थै पूरियां कीतियां मते सारे मते सारे कंपिटेशनै च आ'ऊं हिस्सा नेईं लेई सकेआ पर जेह्दे च मै थोह्ड़ा थोह्ड़ा लैता ते उत्थै इक दो मै प्राइज़ बी जित्तेआ ते बाकी मिगी एह् ग्रांऽ च एह् मौके नेईं हे थ्होऐ पर हां इत्थें शैह्र च आइयै मिगी मौके थ्होऐ न ते इन्ना गै अगर असें दिक्खना होए तां बच्चें अगर सच्चें अगर पढ़ाई च अगर अपना मन चित लाइयै अगर किश बी करना होऐ तां ओह्दे आस्तै एह् जेह्ड़ियां बक्खरा पढ़ाइया कशा बक्खरा जेह्का अगर असें किश बी खेल एह् मता जरूरी क्योंकि एह्दी एह्दे बजह ने साढ़ै दमाका दा बकास होई सकदा ते बिजन खेल दा ते कोई बी माह्नू जां खेल जरूरी नेईं ऐ पर पढ़ाई अस्तै होर बी किश बक्खरा अगर किश नेईं होवै तां उसदे बजह कन्नै गै साढ़ै जेह्ड़ा दमाका दा स्हेई चाल्ली विकास नेईं होई सकदा ऐ बस